हैलो हा हरिओम हा मां बाणी ठणी मां पई ॻाल्हायां दी असांजे कटिंग जा चार्ज तव्हां कंहिंजे रेफरेंस ता मां केरु तव्हांखे ॿुधायो बनी ठनी में तव्हांखे मुंहिंजा सुञातल आहियो अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा त तव्हां हा न तव्हांखे केतिरी ऐं न कटिंग कराइणी हलकी कटिंग जीअं डिपली या तव्हांखे कुझु अलॻि कराइणी आहे कुझु ॿुधाईंदा थोरो अच्छा अच्छा हूंअ त असांजा सिंपल कटिंग जा त न पंज सौ रुपिया आहिनि पर हाणे तव्हां न उन दीदी सां गॾु आयल आयो त खणी मां तव्हांखे थोरो डिस्काउंट ॾेई छॾिंदमि चारि सौ ॾेई चारि सौ रुपए तक करे छॾींदीसाव हा ठीकु आहे दी तव्हां अचो पोइ ॾिसूं था तव्हां पहिरीं के अचो पंहिंजे असांजो कम वम ॾिसो कीअं था कयूं असां त अचो हूं असांजे पार्लर जो टाइम अथव ॾह वजे सुबुह जो खुलंदो अथव शाम जो सते वजे बंदि थींदो अथव हा हा हा हा हा हा भले त असांखे छा केरु हा हा बसि तव्हांखे हेयर कलर ओ हेयर कटिंग ई कराइणी अथव ख़ाली वार कटाइणा अथव मूं वटि हिकु अथव ऑक्सी ब्लिच अथव ॿियो पल अथव फ्रूट अथव ऑलिव अथव फेम अथव दी मां तव्हांजो हो त चहेरो ॾिसा पर तव्हां मूंखे हिकु बार ॿुधाईंदा तव्हांजी आहे न उमिरि घणी आहे सठ खां मथे अथव त उनजे हिसाब सां या त न फ्रूट करायो या ऑक्सी करायो हूअ सुठी अथव तव्हांजे लाइ ॾिसो ऑक्सी कराईंदा त उनजा पंज सौ रुपिया अथव तव्हांखे हूअं असां अठ सौ रुपिया वठंदा आहियूं ऐं फ्रूट कराईंदा हूअ बि न तव्हांखे पंज सौ ई पा ताईं ॾींदीसाव हा हा अठ सौ रुपिया वरिता हा हा हा हा पको ईंदा न तव्हां अपॉइंटमेंट फिक्स कया ईअं न ठीकु आहे मां तव्हांजो हा न अपॉइंटमेंट लिखी थी छॾियां अगरि जेकरि मां न बि हुजा न त मुंहिंजी छोकिरियूं अथन जेकियूं कम कंदियूं आहिनि तव्हां उनखे चइजो की ज्योति थारवानी खे सॾु कयो मां उन सां ॻाल्हाइबो आहे ठीकु आहे न न छोकिरियूं सुठो कम कंदियूं मां वेठी हूंदीसाव अॻियां हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ओके जी जी हरिओम